अ'ऊं तुसें सनानी आं असें रक्खी दियां गवां शैल सेवा करने उं'दी बचारियां स्हानू दुध्द दिंदियां किन्ने कम्म दिंदियां

लस्सी बनाऽ लस्सी बनाइये फिर ओह्दी क'ढ़ी बना क'ढ़ी सब्जी दै कम्म आ खाओ बच्चे बी खुश होई जंदे घरै आह्ले बी खुश होई जंदे कि साढ़ी लाड़ियां शाल कम्म करा दियां की कि एह् दांद होंदे बचारे इनें ई बी लेई जंदे इनें बी जोत्तो हल्ल बाहो खेत्तें लेई जाओ इंदे कोला बी कम्म लैंदे एह् बी साढ़ी कमाई दा सोर्स गै बनी जंदे एह् बी बचारे चलो करने आं कम्म अपने अपने कम्म ने सारे कुक्कड़ रक्खे दे अण्डे दिंदे फिर अण्डे बेच्चो दकानें तो पैसे थ्होंदे ओह् बी साढ़े कम्म आंदे गवां उंदा गोहा चुक्को उंदे गोह्ट्टे बनाओ गोह्ट्टे चुल्ल च भखाओ चुल्ल बाल्लो रुट्टी बनाओ गौ गूत्तर लैवो ओह् साढ़े डोगरेआं च कम्म आंदा पूजा दे कम्म आंदा साढ़े बड़े कम्म आंदी गवां जेह्ड़ियां होंदियां इंदी शैल सेवा करनी चाही दी कि के स्हानू दुध्द दिंदियां साढ़े कमाई दिंदियां ते फिर स्हानू बी चाही दा किश उं'दे तांईं करना इंदी सेवा करने न इयां शैल रक्खना की कि एह् साढ़ी कमाई दिंदियां अस इंदी साढ़ी रोज्जी रोट्टी चलदी इं'दे पर साढ़े बच्चे पलदे इं'दे पर कदैं दुध्द ते बेच्चो शैल देओ ते लोक शैल चीज़ दिखदे ते खुश होंदे के इं'दी शैल चीज़ ऐ अस दूर दूर तक बेचने आं कि शैल लोक शैल थ्होई लोकें ई ते कोई ऐसी बैसी नी होए सारे लैंदे खुश होंदे शैल करी इं'दे घर शैल चीजां थ्होआ दियां साढ़े इक्क कन्ने आह्ली जनानी उनें बी शैल गवां रक्खी दियां ओह्बी शैल सेवा करदी उं'दी दुध्द बेचदी उनें ईबी उस चीज़ दी कमाई ऐ उं'दा बी परिवार पलदा उस चीज़ पर की के अस लोग डोगरे गरीब लोग इन्नी मैह्नत मजदूरी करने आं केह्दे तांई अपने बच्चें तांई इस कारण असें कुक्कड़ियां बी रक्खी दियां भेड़ बक्करियां बी रक्खी दियां की के बक्करियां दुध्द बी शैल होंदा शैल असरदार होंदा ओह् शैल जड़ी बूटियां खंदियां ते उंदे दुध्द च बड़ा असर सौ बमारियां दूर करदियां साढ़ियां इस कारण असें बक्करियां बी रक्खी दियां भेड्डां बी रक्खी दियां गवां बी रक्खी दियां मैंहियां बी रक्खी दियां मेंहीं दा दुध्द बड़ा शैल होंदा शैल दुध्द होंदा शैल बेच्चो शैल ओह्दे चों पनीर निकलदा देहीं निकलदा लस्सी निकली आंदी फिर ओह् देहीं लस्सी जो किश अस अपने प्योके बी भेजने साढ़े प्योकै बी बड़े खुश होंदे कि साढ़ी धी दिक्ख किन्ना शैल कम्म करदी सेवा बी करनी कन्नै अपना घर बी चलान्ने रोजी रोट्टी बी चलदी बच्चे बी पलदे साढ़ी कमाई दा साधन ऐ इक्क भगवान दा रूप ऐ साढ़े लेई ओह् की के ओह् साढ़ी जरूरतां पूरियां होंदियां उंदे कन्नै एह् गौ ऐ जेह्ड़ी देसी गौ रक्खो पूरा भगवान दा रूप उनें पूरी शैल सेवा देओ उनें ई बी टैमे दा किश खानेई भो देओ शटाल्ला देओ कुछ देओ उनें ई बी टैमे दा देओ खाने आस्तै छड़ा उं'दे कोला दुध्द नी लैना कि दुध्द लेई लेआ ते उनेई क'ड्ढी लैओ बाह्र जित्थोआं मर्जी खाई लैन उनें ई बी शैल सेवा देनी सवेरे खलाना दपैह्री बी खलाना पानी पलाना हर चीज़ चाही दी उनें जियां साढ़ा ढिड ऐ उं'आं गै उनें ई बी सब किश चाही दा की के ओह् साढ़ी जरूरतां पूरियां करदियां स्हानू बी चाही दा उं'दियां जरूरता पूरियां करनियां इस कारन असें कुक्कड़ियां रक्खी दियां उंदे अण्डे थ्होंदे दकाने दकाने बेचने ओह्दे पैसे थ्होने बड़ा शैल बनाए दा पोलट्री फार्म बनाई लेदा गवां दा शैल बनाई लेदा मेंहियां बी रक्खी लेदियां दांद बी हैन नै खेत्तरें च दिन्ने लोकेंई हल्ल बाह्ंदे बाहंदे उनें ई स्हानू पैसे थ्होंदे ओह् बी साढ़ी कमाई ऐ इंकम दा सोर्स बनी दा साढ़ी चलो ओह्बी ठीक ऐ अस सब किश करने आं असी लोग ध्याड़ी मजदूरदार लोग असी ध्याड़ियां नी लांदे अस अपने हत्थें पर निर्भर शैल कम्म करने आह्ले आं अस अस चाह्न्ने आं कि साढ़े डोगरे लोग शैल अपने इमानदारी कन्नै खान बेईमानी साढ़े लोकें च नेंई ऐ अस लोग इमानदारी कन्नै खाना पसंद करने आं शैल मेह्नत करने आं सवेरे लग्गने आं शाम्मी तक शैल ध्याड़ी लान्ने आं अपने ईमानदारी कन्नै कुसै कन्नै बेईमानी नी करदे अस चाह्न्ने आं साढ़े बच्चे बी इ'यां शैल पड़े लिखे न अच्छे इंसान बनन ईमानदार बनन अ'ऊं तुसें सनानी आं जेल्लै में निक्की जेही ही मीं बड़ा शौक रौंह्दा ही गवां रक्खने दा मेरी मां करदी ही सेवा असें बी निक्के निक्के माऊ दे पिच्छे रौह्ना सेवा करनेई मम्मी में अज्ज गोआ चुक्की लैन्नी आं में एह् करी लैन्नी आं में ओह् करी लैन्नी आं में ना पाथियां बड़ी पत्थदी ही मैं आखना मैं पाथियां पत्थी लैन्नी आं अ'ऊं पाथियां पूथियां पत्थनियां धुप्पा छड्डनियां सकानियां फिर मम्मी नै जेल्ले रातीं चुल्ल भखानी फिर ओह्दे च अग्ग बालनी फिर ओह्दे पर असें रुट्टी बनानी रुट्टी बड़ी शैल लग्गनी मीं चुल्लड़ चाह् बड़ी पसंद ऐ जेह्ड़ी चुल्ले पर चाह् बनदी बड़ी शैल बनदी की के ओह्दे च गोह्ट्टे लग्गे दे होंदे शैल खश्बू आंदी ओह्दी मज़ा आई जंदा कि कुछ खाद्धा कुसै नै असें उस गौ दा दुध्द जेल्ले थ्होंदा असें लाग्गां लाई दियां लोग लेई जंदे शैल आखदे कि तुं'दे कोलूं शैल चीज़ थ्होंदी दुध्द शैल पनीर शैल देहीं शैल क'ढ़ी शैल सब कुछ शैल बनदा फिर जेल्ले असली चीज़ बनदी सब कुश शैल बनदा बक्करियां जेह्ड़ियां भिड्डां उने बी सब टैमे दा कुछ चाही दा उंदे आस्ते जाना पत्ते लेआने बूह्टे नेआने छिम्बियै लेआने जंगलें जाना थोह्ड़ा थोह्ड़ा सारी ध्याड़ी उंदी सेवा च लग्गे रौह्ना अस चाह्ने आं कि जि'यां एह् स्हानू दिंदे दुध्द देआ दे साढ़ियां जरूरतां पूरियां करा दे इयां अस बी इंदी सेवा करदे रौह्च्चै जेह्ड़े कुक्कड़ छोटे छोटे कुक्कड़ चूचे रक्खने उनें बी शैल बच्चेंआ आह्ला लेक्खा पालना उने इयां नी कड्डी ओड़ना बाह्र के कुत्ते बिल्ले खाई जान उंदा बा ध्यान रक्खना ते इब्बी ध्यान कन्नै रौह्न उने सारे बंदे छोटे छोटे खुलड़े बनाई सुट्टे उनें खुलड़े च रक्खना गवें रात्तीं ब'न्नी ओड़ना कि रातीं ठण्ड बड़ी पौंदी जेल्ले स्याले ते बाह्र फिरदियां बचैरियां केंई गवां देबका फिरदियां जिसलै इत्थै चोइया फिरदियां देवका फिरदियां लोकें पिँड सुट्टे दे होंदे जेह्ड़े पिंड करांदे ते ओह् खाई लैंदियां केई ते ओह् जांदियां मरी लोक नी कढ़दे असें ओह्दा बी पूरा ध्यान रक्खना पौंदा ऐ कुतै गवां बचारियां खाइयै कुछ होईनी जाए की के जियां अस आं ते इयां जियां अस उनें पालने आं बच्चे इयां रक्खना पौंदा ते इब्भी साढ़े बच्चे न बड़ा ध्यान रक्खना पौंदा उंदा सब किश करने आं अस की के साढ़ी कमाई उंदे नाल सोर्स न साढ़े साढ़े रोज़गार चलदा उंदे सिर पर अस उंदे कोला सब किश लैन्ने आं ते कोशिश करने आं अस बी उनेई सब कुछ देच्चै पूरे टैमे दा खलाना पलैना पानी देना ठण्डू कोला बचाना अग्ग सकानी शैल उंदा साफ सफाई करनी बस इयो सनाना चाह्न्नी आं कि अस बी जियां जानवर नी ऐ साढ़े आस्तै ओह् साढ़े आस्तै साढ़े अपने बच्चेआं आह्ला लेक्खा ई होंदे नै बस इंदी सेवा चाही दी ते ओह् स्हानू सब कुछ दिंदे ओह् दुध्द दिंदे ते साढ़ा घर चलदा अस बी उनेंई अपने बच्चेंआ आह्ला लेक्खा रक्खने आं